भारत में सब से ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तो हिन्दी है जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी से बातचीत करने के लिए उपयोग में सब से ज़्यादा हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है हमारी पुरानी संस्कृति को देखें जहाँ विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा और बड़े बड़े दिग्गज लोग केवल और केवल हिन्दी में भाषा करते थे हाँ हमें भी ज्ञात है कि सब से पुरानी भाषा हमारी संस्कृत है परंतु संस्कृत के अलावा भी हिन्दी भाषा का उपयोग उस समय सब से ज़्यादा किया जाता था संस्कृति के क्षेत्र में देखें जहाँ विभिन्न प्रकार की लिपि जाे देवनागरी लिपि है वह भी हिन्दी भाषा में ही आती देवनागरी लिपि जिसका प्रयोग उस समय बहुत से राजा महाराजा हर क्षेत्र में किसी को संदेश भेजना किसी से संदेश प्राप्त करना और अनेक तरीक़े से किया जाता था बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की पहचान हिन्दी में ही करवाई जाती थी आज भी आपकी पहचान किसी से परिचय करवाते है तो हिन्दी में किया जाता है ना कि इंग्लिस में हाँ ज़माना बदल गया है कि पुराना पुराने लोग हिन्दी का प्रयोग करते थे पर आज इंग्लिस का यो उपयोग होने लगा है परंतु विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ तक अभी तक इंग्लिस का पहुंच नहीं पाई है मतलब विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में आज भी हिन्दी का उपयोग ही सर्वप्रथम माना गया है पहले के समय में आप देखते थे कि जहाँ तहाँ बड़े बड़े हिन्दी के हिन्दी के प्रयोग कर के समझाया जाता था जहाँ तहाँ बड़े बड़े महल राजा महाराजाओं के क़िले बने होते थे जिस पर कुछ प्रकार के विशेषज्ञ के द्वारा लिखा गया होता था वह भी देवनागरी लिपि से लिखा गया था होता था देवनागरी लिपि हिन्दी में लिखी जाने वाली सब से मुख्य देवनागरी लिपि में ही हिन्दी का प्रयोग करा जाता है देवनागरी लिपि बोले तो उस समय की सब से पुरानी लिपि होती थी लिखने का एक तरीक़ा है जो शुरू से हो कर अंत पर जा कर ख़त्म हो जाता है जो एक कोने से दूसरे कोने तक चलता है यह सीधा से उल्टा से सीधा चलता है यह भी कह सकते हैं इसके अलावा पहचान पहचान की बात करें तो हिन्दी में हमारी पहचान सर्वथम अधिक है भारत में सर्वाधानिक सार्वजनिक सार्वजनिक बोली जाने वाली भाषा हिन्दी है अगर आज के क्षेत्र में हम भारत को जाने तो ऐसा कोई देश नहीं होगा जो भारत को नहीं जानता होगा जहाँ तक आज जहाँ तक के लोगों ने भारत का नाम नहीं सुना था वह भी आज भारत के गुण गाते यह केवल भारत की सर्वभूमिकता के कारण हुआ और हिंदुत्व के कारण हुआ यह केवल और हिन्दी बोलने चालने व्यावहारिक भाषा के कारण ही हुआ है पता है हिन्दी हमारे लिए बहहुत मुख्य रूप से कार्यरत हैं